पूज्य चालीहा साहिबु मंदरु जेको उल्हासनगर पंजे में आहे उहा हिकु धार्मिक जॻहि आहे जिते हर रोज़ माण्हू ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे इष्ट देवता झूलेलाल जो आशीर्वाद वठंदा आहिनि झूलेलाल भॻवान खे वरुण देवता बि चयो वेंदो आहे सावण जे महिने में हिते चालीहो लॻंदो आहे जेको चालीह ॾींहं रखियो वेंदो आहे चालीहो सिंधी माण्हुनि जो त्योहार आहे सॼी दुनिया मां सिंधी हिते ईंदा आहिनि ऐं मथो टेके पंहिंजे भॻवान झूलेलाल जो आशीर्वाद पिणु वठंदा आहिनि चालीहो भारत जे उल्हासनगर अजमेर अहमदाबाद ऐं ॿियनि बि शहरुनि में मल्हायो वेंदो आहे जिते सिंधी रहंदा आहिनि पर घणे ई धूम धाम सां हिते उल्हासनगर में मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें सिंधी थूम बसर त बिल्कुलु बि न खाईंदा आहिनि मर्द नव डाढ़ी ऐं वार बि कोन लाहींदा आहिनि ऐं पिणु पट ते सुम्हंदा आहिनि मर्द ऐं जालूं चालीहे में जेके चालीहो रखंदा आहिनि उहे मांस मच्छी बि न खाईंदा आहिनि अछी शइ खां बि परे रहंदा आहिनि केतिरा ई ॼणा त पेर में चंपल बि न पाईंदा आहिनि चालीहे ई ॾींहं जेके चालीहो रखंदा आहिनि उहे चालीहा साहिब मंदर में अची गुल हैड ऐं चांवर जो अख़ो ठाहे दरिया में विझंदा आहिनि जंहिंखे अख़ो चयो वेंदो आहे केतिरा ई माण्हू आख़िरी नव ॾींहं विर्तु रखंदा आहिनि जंहिंखे नौरो चयो वेंदो आहे चालीहा साहिब मंदर में सॼो ॾींहुं भंडारो चालू हूंदो आहे उते केतिरा ई माण्हू शेवा कंदा आहिनि शाम जे वक़्तु झूलेलाल साईंअ जी आरती कई वेंदी आहे ऐं चादर बि चाढ़ी वेंदी आहे आख़िर में चालीहे ॾींहं ते माण्हू मथे ते मटकी रखी दरिया परवान करे पंहिंजो विर्तु छोड़ींदा आहिनि